हिक हज़ार यारहं ॾह हज़ार हिक सौ ॿावीह हिक लख टेवीह हज़ार पंज सौ हिकु चारि लख पंटीह हज़ार सत लख एकहठि हज़ार